नमस्ते सब्ज़ी ओब्ज़ी आप बो रही हैं क्या बोई हैं क्या क्या बोया

अच्छा तो बेचती हो क्या थोक के हिसाब से बेचती हो नहीं बेचती हो ना मतलब हमको चाहिए वो सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जी आलू चाहिए मटर चाहिए टमाटर चाहिए अरे दस दस क्विंटल चाहिए क्विंटल क्या होता है

इसका रेट क्या है नहीं मतलब कम कर लो कमीशन आपको भी देंगे हम भी लेंगे आपको भी देंगे अच्छा नहीं कुछ कम कर लो कुछ कम कर लो अच्छा अच्छा अरे एक ट्रक आलू चाहिए हमको और टमाटर चाहिए अच्छा उसमें कुछ मतलब छूट नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा तो लेने आएँगे हम कि अच्छा तो अपना हम ट्रक भिजवा देंगे तो उसमें भरा देना सब नहीं नहीं हाँ हम कल भिजवा देंगे भरवा देना उसमें और कम कर लेना उसमें कमीशन आपको देंगे हम भी लेंगे उसी में ठीक है और क्या बोती हो अच्छा

अरे हम धंधा करते हैं ना सब्ज़ी वाला आपसे जैसे हम खरीदेंगे तो अपना बेचेंगे इधर तो वही है सारी सब्ज़ी चाहिए ना नहीं तो आपको देंगे जैसे दस हज़ार का हुआ सत्तर हज़ार का हुआ अरे उसमें कुछ आपको भी देंगे कुछ हम भी लेंगे ये है और क्या दस हज़ार रुपये दे देंगे दस बीस हज़ार और क्या ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ भिजवा देंगे एक ट्रक दो ट्रक भिजवा देंगे नमस्ते